ذہنی صحت کے مسائل آج کل کی زندگی کا ایک اہم موضوع ہے اور ہندوستان میں بھی یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ذہنی صحت کے مسائل جیسے ڈپریشن پریشانی یہ دیگر نفسیاتی مسائل کی شناخت اور علاج بہت اہم ہے یہاں کچھ اہم علاج اور کچھ مسائل درپیش پیش کر رہا ہوں یہ کچھ ڈپریشن اداسی ناامیدی اور دلچسپی کی کمی کی وجہ سے زندگی کے معمولات پر اثر انداز ہوتا ہے اسی طرح ہائے پورل ٹیسٹ موڈ کے شدت والی تبدیلی جو خوشی سے اداسی تک جا سکتی ہے ہندوستان میں کئی مراکز اور ادارے ہیں جو ذہنی صحت کے مسائل کو حل کرنے پر توجہ دیتے ہیں ماہر نفسیات اور نفسیان نفسیات داں مختلف شہروں میں ماہر نفسیات پر نفسیات داں موجود ہے جو مشاورت اور علاج فراہم کرتے ہیں آگہی ہندوستان میں ذہنی صحت کے مسائل کو مختلف انداز میں دیکھا جاتا ہے آگاہی کی کمی بہت سے لوگ ذہنی صحت کے مسائل کے بارے میں آگاہ نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں بدنامی ذہنی صحت کے مسائل کو معاشرے میں بدنام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان مسائل کو چھپاتے ہیں حالاںکہ سالوں میں آگاہی بڑھ رہی ہے اور لوگ اب ذہنی صحت کے مسائل کو سنجیدگی سے لینے لگے ہیں مختلف مختلف غیر سرکاری تنظیمیں یعنی این جی اوز اور میڈیا اور اسی سلسلے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں تعلیمی آگاہی اسکولوں کالجیز اور کمیونٹیز میں ذہنی صحت کے مسائل پر آگہی فراہم کرنا ضروری ہے ذہنی صحت کے مسائل کو سنجیدگی سے لینا اور ان کا بر وقت علاج کرنا ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہم ہے